मां तव्हांजी ऑनलाइन एप्स वेबसाइट था हिकु हेडफ़ोन जो ऑडर कयो हुयो उहो हेडफ़ोन मां अॼु ऑडर रिसीव कयो ऐं मां ॿुधाइणु चाहियां थी की उहो हेडफ़ोन ॾाढो सुठो निकितो आहे मां ॾाढी ख़ुशि आहियां हुनजो मतलबु प्रोडक्ट सां ऐं मतलबु प्रोडक्ट वठणु जहिड़ो आहे ऐं अघु बि अहिड़ा घटि मतलबु वधीक नाहिनि घटि ई आहे अन हुन हिसाबु सां प्रोडक्ट इलाही सुठो निकितो आहे ऐं उहो प्रोडक्ट ॾिसण में हुनजो लूक बि थोरो क्लासी लॻे थो पियो ऐं हीअं मतलबु जाम सुठो आहे इलाही ऐं ॿुधण में बि हुनजी साउंड क्वॉलिटी जेकी आहे उहो बि इलाही सुठी आहे न वधीक आहे न घटि आहे बराबरि आहे ऐं थोरो एडजस्ट करण जो बि आहे वॉल्युम त उनजे हिसाबु सां इलाही सुठो प्रोडक्ट निकितो आहे मां मुंहिंजे हिसाबु सां फ़ाइव स्टार ॾियणु चाहींदमि प्रोडक्ट खे ऐं ओवर ऑल प्रोडक्ट सुठो आहे मां पंहिंजे साहेड़ियुनि खे सज़ेस कंदमि की उहो तव्हांजी वेबसाइट था हेडफ़ोन्स घुराए छो की उहो हेडफ़ोन इलाही सुठो आहे की असांखे पाएण सां कुझु कन में या गर्दन में मथे में ॾुखे न हिकदमि लाइट वेटेड आहे हेॾो भारी भरकम बि नाहे ऐं साउंड क्वॉलिटी भी सुठी आहे ऐं ॾिसण में जेको लूक आहे उहो बि हेडफ़ोन जो इलाही सुठो आहे